भारत हादराव गासै मोन जिनै समबिदनजों सिनायथि मोननाय रावफोर दं बेफोरनो जाबाय आसामनि सि बेंगलि गुजुराति हिन्दी कानाडा काशमिरि कौकानि मालायआलम मणिपुरि माराठी नेपालि अरिया पान्जाबी संस्कृत चिन्दी तामिल तेलेगु उर्दु बर' सानतालि माइटिलि आरो दग्रि बेफोरनि अनगा आरो भारतनि मो मावख'आरि रावफोरा नो जाबाय हिन्दी आरो इंग्लिस हिन्दी आरो इंग्लिसखौ नोंथाङा भारत हादराव जेरावबो लारायनो हागोन मानोना भारत हादराव ख'ना ख'नला जेरावबो हिन्दी आरो इंग्लिसखौ रोंफ्रामजोबो बिनिखायनो नोंथाङा भारत हादराव गिदिंबा हिन्दी आरो इंग्लिसखौ रोंना थानाया गाहाम जागोन होननानै आं सानो

नोंथाङा भारतनि मोन मोन जिनै रावफोरखौ रोंना थानायाबो गाहाम मानोना बे मोन जिनै रावफोरखौ बाहायग्रा जायगायाव बिथांमोना गावसिनि रावखौ बाहायनो थाखै सेस्था खालामो बेखायनो नोंथांमोना हिन्दी आरो इंग्लिसनि अनगायै बे मोन जिनै रावफोरखौ सोलोंनो हायोबा गाहाम होनना आं सानो